गेलेनाया बयनिबो थाखाय गोबां गोनांथि गेलेनायजों लोगोसे गाव जिउखौ दैदेनलांनोबो हायो मोनसे गावनि रोंगौथि हिसाबै गेलेनायाबो मोनसे गोनांथि गेलेनाय होनोबा जेरै काबादि बल खेला जोलुर गेलेनाय ह'कि बायदिसिना गेलेनाय दङ बांसिन गेलेनो मोजां मोनो होनोबा गोदो गोदाय समनि गेलेनाय जेरै खारनाय बारनायानो होन जौसे मिटार खारनाय नैजौ मिटार खारनाय गासिबावबो गेलेनो मोजां मोनो जेरै काबादि जोलुर बायदि बायदि काबादियाबो जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गेलेग्रा काबादि गेलेनानैबो बयबो काबादि रोंगौथि जानो हायो काबादिजों लोगोसे गोबां रोखोमनि गेलेग्रा दं बायदि बायदि गेलेनो मोजां मोनो काबादिजों सासे काबादि गेलेनाया जिसे जिनै मानसिनि गोनांथि दं जिसे जिनै जि बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो काबादि गेलेनाया काबादिया जाहैबाय मोन्नै टिमजों जायो मोन्नै टिम नांगौ काबादि गेलेनो थाखाय काबादिजों काबादि गेलेनो थाखाय गोजौ गोजौ मानसि नांगौ जायो